हॉटेलांचे आनी ढाब्यांचे खावपाक कितें आवडटा हो प्रस्न फुड्यांत येल्या उपरांत म्हज्या मनांत खूब उतरां आयलीं पण हाका एक उतर दिवूं येता म्हाका हॉटेलांतलें फक्त फक्त म्हणूंक शकना हांव मात चडशें म्हाका पंजाबी डीशीज ज्यो आसतात त्यो खावपाक आवडटा पंजाबी डिशीज म्हणल्यार पनीर मक्कनवाला पनीर मकनी पनीर हंडी मागीर वेज जालफ्राजी बटर नान बटर रोटी आनी बाकिचे जे थोडे पंजाबी डिशीज आसता म्हाका आतां नांवां याद जायना तसल्यो सगळ्यो खावपाक आवडटा आनी ना जाल्यार मागीर हांव चायनीझ डिशीजूय प्रिफर करतां चायनीझ डिशीज सुद्दां म्हाका खावपाक आवडटा हॉटेलांत गोबी मंचुरियन म्हण नुडल्स म्हण मागीर क्रिस्पी आसता क्रिस्पी सुद्दां बरी लागता वेज क्रिस्पी सूप सुद्दां बरे आसता थोडे आनी म्हाका चडशे खंयच्या हॉटेलांत खावपाक आवडटा जाल्यार तें आसा गोवन स्पायस म्हणून हॉटेल एक आसा थंयचें म्हाका खावपाक आवडटा थंयचो त्या हॉटेलाचो एमबियंस खूब खरोच बरो आसा थंयचे जे सर्वीस आसा ती खूब बरी आसा सगळें टायमार जेवण बी मेळटा आनी सर्वीस खूब बरी दितात ते आनी सगळें जेवणूय तांचें बरें आसता थंय जें म्हाका सगळ्यांत मेन आवडटा ती वेज क्रिस्पी ती खरीच बरी लागता तांची आनी फ्रायड रायसूय तांचो बरो आसता वेज फ्रायड रायस तोय बरो लागता तांचे मनचाव सूप सुद्दां बरे आसता मागीर त्या हॉटेलांतले पंजाबी डिशीज सुद्दां जे आसतात ते ग्रेवी डिशीज त्यो सुद्दां बऱ्यो आसता हांवें एकदां पनीर हंडी खालेली ती बरी आसलेली खरीच आवडलेली म्हाका तांची बटर रोटी सुद्दां बरी आसता सोफ्ट आनी बटर बी खूब लायतात ते आनी वेल्यू फोर मनी अशें तें रेस्टोरंट आसा आनी थंयचो एम्बियंस सुद्दां बरो आसा आनी म्हज्या घरा खूब लागीं आसा त्या खातीर हांव थंयच वचपाक चड प्रिफर करता आनी ते जे लोक आसा ते आतां मातशे वळखीचे अशे जाला त्या खातीर चड प्रोब्लम येना थंय वचपाक